میں نے ایک فون خریدا تھا جو کہ جب میں نے لیا تھا تب تو بہت پیارا لگ رہا تھا اور پھر میں نے لے لیا میں نے کسی سے مشورہ بھی نہیں کرا تھا میں نے ایسے ہی لے لیا میرے اپنے گھر پہ کسی کو بھی نہیں بتایا تھا میں نے جب وہ فون لیا تو میں نے وہ دس ہزار کا لیا تھا اور دس ہزار فون میں مجھے بہت اچھی جی بی ملی تھی لیکن میں نے اس کو مشکل سے ایک مہینہ استعمال کرا اور اس کی حالت بگڑ گئی وہ اتنا ہینگ مارنے لگا بہت زیادہ میں اس میں اپنے فوٹوز بھی نہیں رکھ سکتی تھی زیادہ فوٹوز رکھتی تھی تو فون ہینگ کرنے لگتا تھا اور پھر آپ ہی اپنے آپ چلنے لگتا تھا اور آج ہم اس میں ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو دوسرا ایپ پہلے کاٹنا پڑتا ہے تب دوسرا ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ورنہ فائلیں بھر جاتی ہیں اور اسٹوریج فل ہو جاتا ہے بہت ہی گندا فون تھا اور اس کی کوالٹی بھی بہت بری تھی اور ایک بار گرنے کے بعد ہی وہ ٹوٹ بھی گیا اس پہ گلاس بھی نہیں چڑھا ہوا تھا بہت گندا فون ملا مجھے آج کے بعد میں ایسے فون نہیں لوں گی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی جا کر مشورہ لے کر ان سے فون لوں گی